हाँ हमारे आसपास एक विशिस्ट क्षेत्र है जो कि महाराजा सूरजमल के अंतर्गत बनवाया गया था महाराजा सूरजमल ने वह इतनी विशिष्ट तरीके से बनवाया था उसकी सौन्दर्य आकृतियों को देखकर मेरा मन मनमोहित हो जाता है और वहाँ पर झीलें झड़ने खेत लहरा वह लहराते हैं तो मुझे बहुत आनंद फ़ील होता है मैं एक दिन वहाँ भरतपुर ज़िले में गया था भरतपुर ज़िले में ही यह महाराजा सूरजमल का जो किला है वह भरतपुर ज़िले में उपस्थित है मैं एक दिन भरतपुर गया तो वह भरतपुर ज़िले में जो महाराजा सूरजमल का किला था वो इतना आकर्षित और ऐतिहासिक स्थल था कि उसका उसे देख कर मेरा मन मनमोहित हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं पर रह लूँ परंतु मुझे मेरे घर पर भी काम थे इसलिए मैं वहाँ से मुझे जाना पड़ा पर मेरा मन यह कह रहा था कि तू अभी मत जा बाद में चले जाएंगे इतने अच्छे नज़ारे को देख कर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ